हैल्लो डाक्टर साह्ब केह् हाल ऐ बधिया जी बधिया पंछानेआ के नेईं पंछानेआ ठीक ऐ ठीक ऐ डाक्टर साह्ब तुसैं दवाई दित्ती दी ही यार ओह् हैनी चली हैनी कम्म जे होया उदा नेईं यार सिर पीड़ बड़ी जैदा होआ दी ऐ मैं कि'यां दस्सां थुहानू बधिया च देई देगे यार इ'यां ना पता निं बीपी मी लग्गा दा बीपी बी मेरा लो होई गेदा अजकल्ल चलो कोई गल्ल निं डाक्टर साह्ब फ्ही मैं आन्ना कल आन्ना ठीक ऐ ठीक ऐ डाक्टर साह्ब ठीक ऐ ओके